आं फुङावनो सिखारनो सिखारनानैहाय गलिनि मोसौखौहाय मोसौखिखौहाय गारहरो सिबस्राङो गलिखौहाय हासिबजों सिबो ओमफ्रायो मोसौखौहाय न' खाथियावहाय गांसो हानानैहाय जाहोयो आरो मोसौखौ खायो बिनि उनावहाय गाइखेर सेरबाय ओमफ्राय गाइखेर सेरखांनानैहाय उनावहाय दुब्लियावहाय खाहैबाय फुङावहायनो खाहैबाय ओमफ्रायो बिनि उनावहाय जिनै बाजियावहाय जिनै बाजि जायोब्ला मोसौनो दै है दै हैबाय गासैबो दै लोंहोखांनानैहाय मोसौखौ आरोबाव गुबुन मोनसे जायगायावहाय खास्लायबाय जाहाथे मोसौआ गांसो मोजां मोनजानाय बादि ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिननानै माखासे खामानिखौ आङो मावबाय आरो बेलासियाव मोसौखौ खास्लायफिनो खास्लायफिननायनि उनावहाय दैबो दौहैबाय संख्रिजों दैजों दानाजों लगायनानै मोसौनो हैबाय ओमफ्राय इनि उनावहाय आं फैफिनबाय जेब्ला साना मोनायो आरो सान हाबहां जायो अब्ला आङो मोसौखौ लायनो थाङो आरो मोसौखौ होबोनानैहाय गलियावहाय खायो आरो मोसौखौनो खाखांनायनि उनावहाय गांसो हानानै दोननायखौ मोसौनो होयो बेदिनो हैनानैहाय मोसौखौ आङो सानसेनि गेजेरावहाय जोथोन लायो खनथाम दै दौनाय जायो फुङाव खनसे सानाव खनसे ओमफ्रायो बेलासियाव खनसे